हमारे यहाँ समाचार पत्र आता है जो हेडलाइन्स आता है हमारे यहाँ दैनिक जागरण आता है तो हम बच्चों को समाचार पत्र पढ़ के सुनाते हैं उन्हें देश विदेश के बारे में जनकारी देते हैं कि हाँ आज इस देश में यह हो रहा है कभी कभी बच्चों को भी हम बोलते हैं के आप भी पढिए पढ़ के सुनाइए इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों को पढ़ना भी आ जाएगा जो नहीं समझ में आएगा वह बच्चे पूछेंगे भी हाँ माँ भारत देश में क्या हो रहा है कि हमारे राष्ट्रपति कौन देश में जा रहे हैं इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कहाँ क्या हो रहा है समाचार पत्र पढ़ने से यह भी पता चलता है हम लोग को और ख़ासकर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको हम बताते हैं कि आज यह वैकेन्सी निकला हुआ है इसपर आप फोरम भरिए पुलिस का निकला हुआ है यह माश्टर का निकला हुआ है या आपको एयरफोर्स में जाना या फौज में जाना है इस सब के बारे में हमें समाचार पत्र पढ़ने पर मिलता है तो हम जो घर में हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं तो हम उनको बोलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पढ़िए समाचार पत्र और उसके बाद आप इसपर अथि कीजिए भरिए फोरम यह सब जानकारियाँ हमें मिलती है समाचार पत्र से बहुत हैं हमारे घर में बरे बुज़ुर्ग जो हैं वे भी समाचार पत्र पढ़ते है उनसे मत लोक तो लोकसभा के बारे में या कुछ इसके बारे में हम लोग को जनकारी होती है बच्चों को भी अच्छा जो होता है वो हम पढ़ के सुनाते हैं कि देखो इस देश में बहुत अच्छा हुआ है काम आप भी पढ़ें आप भी कीजिए कीजिए या आप भी कोशिश कीजिए कि हाँ हम भी ऐसे बन सकें यह हम बताते हैं बच्चे लोग को और समाचार पत्र पढ़कर भी बता बताते हैं या समाचार पत्र बच्चों को भी बोलते हैं कि आप भी पढ़कर सुनाइए हमें इसमें क्या लिखा हुआ है कहाँ क्या हो रहा है क्या चीज़ के लिए हो रहा है ये सब के बारे में हम लोग को भी जानकारी होता है इसे बच्चों को भी हौसला मिलता है बच्चे भी पढ़ सकते हैं इससे बच्चों को भी रिवीजन करने में अच्छा होता है कि वे पढ़ के बता सकते हैं कि हाँ माँ इस जगह इस गाँव में ऐसा हो रहा है इसी के बारे में हम समाचार पत्र में पढ़कर बच्चों को पढ़ाते हैं हौसला भी मिलता है बच्चों को कि हाँ मेरी मम्मी पढ़कर सुनाई है या बच्चों को हम बोलते हैं कि बच्चे आप भी पढ़कर हमें सुनाइए या कविता समाचार पत्र में कुछ कोई पेज में कविता रहते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग की कविता बोलते हैं सुनाइए पढ़कर या कोई हेडलाइन न्यूज अच्छी है चुटकुला है ये सब भी बोलते हैं समाचार पत्र में बच्चे लोग को कि पढ़कर सुनाइए अगर बच्चे लोग पढ़कर सुना